ڈینگو اور ملیریا سے بچنے کے لیے ہمیں گھر کی صفائی رکھنی چاہیے آس پاس گندا پانی نہ جمع ہونے دیں باہر ٹایر ہوتے ہیں ان میں گندا پانی نہ ہونے دیں کولر کے کولر کے اندر گندا گندا پانی خاص طور پر نہ جمع ہونے دیں کولر کے اندر اپنے ٹائم پر وقت ٹو وقت دوائی ڈالیں اور بہت زیادہ گھر کی صفائیوں میں صفائیوں کا خیال رکھیں صاف پانی جگہ جگہ جمع ہوجاتا ہے جس میں ڈینگو پیدا ہوتے ڈینگو مچھر پیدا ہوتے ہیں ان سے احتیاط کریں